राजस्थान में ॾिसण लाइ इलाही घणेई स्थान आहिनि जंहिंमां कुझु प्रमुख ईअं आहिनि जीअं त बूंदी बूंदी में क़िला बूंदी जा क़िला जो आहिनि उहे राजस्थान जो प्रमुख क़िलो आहे हीउ ॿारहीं सदीअ में ठाराहियो वियो हो हिन में ख़ूबसूरत महल हवेलियूं पिणु आहिनि हिते कटसला बालियूं बि आहिनि हीउ हिकु पुराणी एतिहासिकु बालियूं आहिनि चित्रशाला बि आहे हुते चित्रशाला विशेष रूप सां आकर्षण जो केंद्र बणिजी आयो हुते दीवार ते ॾाढा सारा चित्र ठहियलु आहिनि जो ॾाढा ई अलॻि तरह जा आहिनि माण्हू इन खे ॾिसण लाइ परियां परियां खां ईंदा आहिनि तीअं ई डुंगरपुर डुंगरपुर में उदयविलास पैलेस नाले हिकु जॻहि आहे जिते तमामु सुंदर ऐं ख़ूबसूरत ॾाढो वॾो वास्तुकला जो हिकु शानदारु झील जे दृश्य जो आहे नहर जहिड़ो ठहियलु आहे जिते माण्हू झील खे ॾिसणु ईंदा आहिनि जो तमामु वॾी झील आहे हिकु आहे डुंगरपुर में सागर महल सागर महल इहो हिकु झील जे किनारे ते आहे हिन में राजस्थान में कला ॾाढो वॾो नमूनो ॾिसणु अचे थो भील चित्रकार काॾी बि आहे भील चित्रकला जे बारे में तव्हां ॿुधो ई हूंदो भील चित्रकला संस्कृतिक दरोहर आहे असांजो राजस्थान जी हाणे मां तव्हांखे पुरी जॻहि जे बारे में ॿुधाइणु चाहियां थी पुरी हीउ हिकु पारम्परिक गांव जहिड़ी जॻहि आहे की इहो हिकु नंढड़ो सो गांव आहे हीउ पारम्परिक गांव आहे पुरी हिकु नंढड़ो सो पारम्परिक गांव आहे जिते राजस्थान जा जीवन ऐं संस्कृति जे बारे में ॾाढो कुझु ख़बरु कोन्हे हिते स्थानीय घाट और बाज़ारु आहे हाट बाज़ार जे बारे में तव्हां ॿुधो ई हूंदो जिते हस्त शिल्प वारा ऐं मूंखे हथनि खां ठहियल सामान ऐं कपिड़ा मिलंदा ऐं हीउ राजस्थान जो हिकु सुंदर ऐं सांस्कृतिक दरोहर जो अनूठो ऐं अद्भुत संगम आहे